आजकल फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम तो शायद हर लोग चलाते है और मैं भी चलाती हूँ यह सब चीज़ तो मुझे तो ट्विटर पर तो जैसे मैं अपना काम करती हूँ मैं सोशल वर्किंग करती हूँ तो मुझे तो अपना जो काम होता है वो मैं पोस्ट करती हूँ फेसबुक पर भी पोस्ट करती हूँ इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट करती हूँ तो मुझे मतलब इसमें सबसे ज़्यादा जैसे सबसे ज़्यादा तो मुझे फेसबुक पर भी मतलब न्यूज़ आता रहता है ट्विटर पर तो मतलब जितने सेलिब्रिटी है जितने नेता लोग हैं उन सब का मतलब वो आता रहता है मुझे वह चीज़ देखना बहुत ही पसंद है और समाचार तो मैं बहुत ज़्यादा ही देखती हूँ क्योंकि समाचार भी देखना मुझे बहुत पसंद है और फेसबुक पर मैं अपना फोटो पोस्ट करती हूँ वीडियो बनाना तो मुझे आता नहीं है तो ये चीज़ तो मैं नहीं कर तो बस अपना फोटो पोस्ट करती जो मैं काम करती हूँ वो पोस्ट करती हूँ और इंस्टाग्राम में मुझे रील्स देखना पसंद है तो रील्स देखती रहती हूँ और जितना मतलब इससे मुझे फेसबुक पर ये है जो मतलब कभी कभी मतलब कुछ गलत चीज आ जाते तो वह चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है उसको मतलब पता नहीं बंद वो चीज़ मतलब बंद होना चाहिए जो चीज़ मतलब हम फैमली में बैठ के नहीं देख सकते हैं तो फेसबुक पे मतलब ये चीज़ मेरा कहना है जे ये चीज़ तो बंद होना चाहिए तो फेसबुक है अच्छा चीज़ है अब इंसान सब यूज़ करता है और इंस्टाग्राम तो शायद हर कोई यूज़ ही करता क्योंकि उसके बिना तो मुझे लगता है कुछ है ही नहीं तो और ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता है मुझे जो भी टाइम मिलता है तो हर चीज़ में खोल कर देख लेती हूँ जो कहाँ क्या है नहीं है क्योंकि इसके लिए तो टाइम भी तो ज़रूरी होता है ये सब चीज़ चलाने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो यूज़ तो हम भी करते हैं बट उतना मतलब चलाते नहीं है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है मैं सोशल वर्किंग करती हूँ तो टाइम बहुत कम ही मिलता है मुझे क्योंकि अदरवाइज़ मुझे कहीं से कहीं से भी कॉल आता रहता है तो इसलिए अच्छा लगता है मुझे मतलब इंस्टाग्राम ट्यूटर और फेसबुक चलाना और फेसबुक पे तो ये है जो मतलब सिलाई भी मुझे बहुत पसंद है सिलाई भी मैं करती हूँ तो उस पे जैसे कोई डिज़ाइन हो या कुछ भी हो तो हम हम मतलब उस पर से डिज़ाइन देखके अपना जैसे सूट सिलना हो या ब्लाउज बनाना हो तो उस पर से हम अपना डिज़ाइन देखकर बना सके बना लेते हैं या अगर मेरे पास टाइम नहीं होता है तो किसी और को ही बोलते हैं या डिज़ाइन जैसे अपना स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो सेंड कर दो तो हम अपना मतलब वीडियो सेंड कर देते है और फिर उसके बाद जो होता है आगे वो सिल के हममें दे देते हैं तो हमें मतलब फेसबुक से यही मिलता है जो उसका कोई भी चीज सर्च करो तो आ जाता है जल्दी तो हम अपना मतलब फेसबुक से वो सब चीज़ देख लेते हैं जैसे उस पे ट्यूटर का ये है बड़े बड़े लोग ज़्यादातर ट्यूटोर ही चलते हैं तो उसपे जितना चीज़ आता है नेता उता का आता है तो मैं देखती रहती हूँ क्योंकि मैं नेता से भी मतलब नेता नेता लाइन में भी हूँ उसमें भी थोड़ा मतलब जुड़ी हुई हूँ थोड़ा बहुत जो काम होता है वह भी मैं कर लेती हूँ तो इसी सब चीज़ के लिए मैं फेसबुक यूज़ कर रही हूँ और ट्विटर भी मतलब मुझे अगर कुछ कुछ देखना होता है जैसे नेता का कुछ देखना हो तो मैं उसे पर देख लेती हूँ तो और इंस्टाग्राम तो मैं बस ऐसे ही चला लेते हैं कुछ कुछ चीज़ जैसे अपना काम हो अपना मुझे फोटो पोस्ट करना अच्छा लगता है तो अपना फोटो पोस्ट कर देता हूँ बस यही सब बात है और ज़्यादा टाइम तो खैर व्यतीत नहीं करते हूँ इसके पीछे बस दिन भर में मतलब एक दो घंटा अगर चलना हो तब मैं चला लेती हूँ बस और बस और क्या बोलूँ